अपनों से अब तक सबसे अलग लीक हट कर कौन सी जगह देखी है अपने से हट कर मैं अधिक बहुत ऊँचा पहाड़ देखा कितना ऊँचा पहाड़ था मैं तो दोस्तों के साथ वहाँ पर जा गया भी था और पार्टी भी करी थी दोस्तों के साथ बहुत ऊँचा बहुत सेक्सी पहाड़ था वाउ उस अपात मैंने अपने लाइफ में आजतक कभी देखा नहीं था से में आस फिर वहाँ से कबिछा धाम गया था वहाँ से माता जी का मंदिर दर्शन किए वहाँ से बनारस जो उसमें नया में सर्वे टेंपल हुआ है वहाँ पर भी गए थे बढ़िया बढ़िया चीज सीखे और दोस्तों के साथ गए थे बाइक से पार्टी वार्टी किए थे यहाँ हमने मुंबई में वाउ ताज होटल कितना बढ़िया है जैसे दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल कुतुब मीनार अनेक प्रकार की चीज है और लाल किला को तो शाहजहाँ ने बनाया था और ताजमहल को भी शाहजहाँ ने अपने वाहिद कि याद में बनाया था मुमताज बेगम के याद में जो आज इस जमाने में तो नहीं है ताजमहल उसकी देखने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते रहते हैं इंडिया में हमने से अलग से या हटकर मैंने बहुत चीज देखा है जैसे यहाँ पर वैष्णो टेंपल लोटस टेंपल अनेक अनेक टेंपल देखा अनेक अनेक देश में गया है जैसे यहाँ से दिल्ली दिल्ली में मैट्रो बंबई में क्या है बहुत सेस चीज देखी है समझे बिना कि और डेल्ही जाने के बाद फाइव इस्टार होटल में गए थे होटल में जाने के बाद खान पियन अलग सुविधा है वहाँ पर जैसे बनारस और वेद मंदिर टेंपल टूरिस्ट टाइम लॉकडाउन के समय से इस टाइम तक चला आ रहा बन आ रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है और लोटस टेंपल भी लालकिला